हेलो सर मैं प्रोजेक्टिव से बात कर रहा हूँ सर आप किराना दुक़ान चलाते हो यह एक नया प्रोजेक्ट है मेरे पास में तो आप लेना चाहोगे एक तनमन का निरमा है और चलकर अपने पास में एक कैनी प्लस शैम्पू है और चलकर ग्लोरी साबुन है इनका मतलब है अपने पास में प्रोजेक्ट हुआ है अपने पास में अगर आप लेना चाहोगे तो मैं आपके पास में भिजवा देता हूँ और अच्छी खासी इसकी डिमान्ड है मतलब हर जगह पर हाँ अच्छा सामान है और अच्छा बिकेगा भी ग्राहक लेकर जाएगा आपके यहाँ से और आपकी तारीफ़ भी करेगा कि सामान अच्छा आपने मँगाया नया सामान करके इस्तेमाल करने में कोई ऐसा नहीं रहेगा कोई बेनिफिट नहीं रहेगी मतलब जो युवी बच्चा हो या मतलब बुजुर्ग हो या मतलब अपने घर में माता हो या कोई भी मतलब हो दादा दादी जो भी हो हर लोग मतलब इसको यूज़ कर सकता है कोई बेनिफिट नहीं है इसमें ठीक है

हाँ कोई चीज़ नहीं आई कोई चीज बेनिफिट नहीं के नहीं होगी तो इसमें सर अपना ऐसा है

सर इसमें ऐसा है जो साबुन है जो साबुन बोले तो पचहत्तर रुपये की साबुन है जिसमें आएँगी अपनी ग्लोरी साबुन छह साबुन आएँगी हाँ सर छह साबुन आएँगी पचहत्तर रुपये की आएँगी और जो तनमन निरमा रहता है तनमन निरमा अपना एक सौ चालीस रुपये का आएगा जो आएगा बोले तो अपना दो किलो का एक का पैकेट आएगा ठीक है ना सर तो आप लेना चाहोगे ठीक है धन्यवाद